اردو زبان کا بوڈو بنگالی سے یہ تعلق ہے کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا تب پاکستان کے دو حصے ہو گئے تھے جس میں بانگلہ شامل تھا بانگلہ کے اندر جو پاکستان کی اردو دی کی زبان کا استعمال کیا جا رہا تھا وہیں بانگلہ میں کرنا وہاں منفرد ہو گیا تھا اور وہی بوڈو جو اسم کی زبان تھی اس پر بھی اثر پڑا